मां पंहिंजे तस्वीरूं खे ललित कला अकेडमी ऐं इन्द्रां गांधी प्रतिष्ठान में एग्ज़िबिशन में रखिया मूंखे मुंहिंजो अनुभव ॾाढो सुठो आहियो मां नयूं शयूं सिखा बियो माण्हू जेका हुते आहियो ऐं मूंखे सलाह ॾिनी असां कम्यूनिटी बि ठाहियां लखनऊ ऐं लखनऊ जे ॿाहिरि असां हर हफ़्ते मिलंदा आहियूं असां टूर्स ते वेंदा आहियूं अस नेचुरल फोटोफ्राफी सिखंदा आहियूं असां वेंदा आहियूं नैनीताल भीमताल असां फोटोग्राफी कंदा आहियूं सनसेट जी सनराईज़ जी एनीमल्स जी बियूं माऊं मोन्यूमेंट्स जी असांखे ॾाढो सुख सुठो लॻंदो आहियो